نقل و حمل سے مراد افراد مال و سامان مویشی جانوروں اور اجناس کا ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جانا اور منتقل کرنا ہے یہ ایک قدیم عمل ہے گذشتہ زمانے میں ہمارا ملک ہندوستان اس کے لیے جانوروں کا سہارا لیتا تھا لیکن موجودہ وقت ترقی کا دور ہے اب اس کے لیے گاڑیاں موجود ہیں اب ہم کو ایک جگہ سے دوسری جگہ سامان منتقل کرنا ہو یا کچھ بھیجنا ہو تو اب ہم سارے ذرائع موجود ہیں اگر ہم روڈ کے ذریعے بھیجنا چاہیں تو بہت ساری سرکاری اور غیر سرکاری ادارے ہیں جو نقل و حمل پر بہت اچھی طرح کام کرتے ہیں اس کا طریقہ ہی ہے کہ ہم اپنے سامان کو ان کے قریبی آفس میں پہنچا دیں یا پھر ان کو فون کر کے بتا دیں کہ آپ کچھ سامان فلاں مقام پر بھیجنا چاہتے ہیں چنانچہ وہ آ کر وہ سامان لے لیں لے لیں گے اور اس کو خود پیک کر کے لے جائیں گے اور پھر اس کا وزن کر کے آپ کو اس کے حساب سے قیمت بتا دیں گے لیکن بہتر ہے کہ آپ اپنے سامان کو خود اپنے ہاتھ سے پیک کر دیں تاکہ آپ کا سامان نقصان سے بچ جائے اب خدمات اتنی بہتر ہو چکی ہے کہ تین دن کے اندر اندر پورے ملک میں کہیں بھی آپ کا سامان پہنچ جائے گا بلکہ اگر آپ فاسٹ سروس لینا چاہتے ہیں تو کچھ اضافی رقم کے ساتھ ایک دن کے اندر اندر آپ کا سامان منزل پر پہنچ جائے گا روڈ کے علاوہ یہ خدمات ہوائی جہاز اور بذریعہ ٹرین بھی بہت اچھی طریقے سے پوری کی جاتی ہے اسی طرح موجود وقت میں ہمارے لیے سفر کرنا ایک مقام سے دوسرے مقام تک جانا بہت آسان ہے ہم پہلے بہت پریشانیوں کا سامنا کرتے تھے اور خطرات بھی ہوتے تھے لیکن اب نقل و حمل کا انتظام بہتر ہونے کی وجہ سے بہت آسانی ہو گئی ہے اس لیے اب ہم آسانی سے کہیں بھی آ جا سکتے ہیں